पहरियों के ज़माने में असां दवाउनि सां ई पंहिंजो इलाज कंदा हुआसीं हाणे के ज़माने में शारीरिक मानसिक अध्यात्मिक सभिनी योग जे द्वारा करे सघूं था ॿाहिरि जूं दवाऊं त कुझु समय लाइ आरामु आराम ॾींदियूं आहिनि ऐं ॿिए बीमारियूं थी वेंदियूं आहिनि हुननि में सभु बीमारियूं दवाउनि सां ठीक न थी सघंदियूं आहिनि इन करे योगा सां हिननि सभिनी बीमारियुनि जा इलाज खोजा विया आहिनि ऐं अॼुकल्ह योगा जूं तकनीक एॾियूं कारगार आहिनि की सभई रोग योगा सां दूरि था थी वञनि इन करे योग अभ्यास करणु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं योग अभ्यास में बदिलाउ ईअं आहिनि की अॼ जे ज़माने जे हिसाब सां योग जूं क्रियाऊं योग जूं नीतियूं सभु बदिलजी वियूं आहिनि ऐं इन में ॾाढो विकास थियो आहे योग ॾाढो अॻियां तक वियो हली आहे पहिरियों वञी करे योग करिणो पवंदो हुओ हाणे योग लाइ ऑनलाइन क्लासेस वग़ैरह सभु शुरू थी वियू आहिनि जीअं असां उन में विकास सां गॾु गॾु पंहिंजे शरीर जो बि विकास करे सघूं था